हैलो ओला कैब मां था ॻाल्हायो मूंखे हिक कैब जी सुविधा खपणी आहे असांखे हिकु नंढो सफर करिणो आहे जंहिंमें असां पंज माण्हू आहियूं हिकु बुजुर्ग आहे ॿ ॿार आहिनि ॿ लेडिसियूं आहिनि ॾही तारीख़ु असांजी इंदौर स्टेशन अची वेंदासीं इंदौर स्टेशन मां असांखे सिंधी कॉलोनी खां सिंधी कॉलोनी वञणो आहे उते वञी पंहिंजे माइटनि सां मिली गॾिजी ॾहे मिंटे खां पोइ असां वैष्णो मंदरु और लालबाग पैलेस वेंदासीं ऐं पोइ ॿुधो आहे इंदौर में कि इंदौर में पोहा घणा ई मशहूरु आहिनि उते कंहिं सुठी जॻहि ते असांखे वठी पोहा खाईंदासीं पोइ असां मार्केट वेंदासीं मॉल वेंदासीं अपोलो मार्केट वेंदासीं उन खां पोएं असां शिराफा मार्केट हलंदासीं उते खाई करे तव्हां असांखे सिंधी कॉलोनी वापसि छॾे छॾिजो पोएं सिंधी कॉलोनी मां असां पंहिंजो सामान खणी वापसि असां असां ता तव्हां असांखे स्टेशन छॾे छॾिजो